पो पयलें भारत फोटवांतल्यान दाखोवप म्हणले जाल्यार हांव वळखितलो आमगें भारताक दोंगर यें सामकें दिसता दर्यो दिसता आनी तेज नंतर ये आमगें ये पिकावळ म्हणल्यार शेत काजू माड ये बरें बरें सगळें फोटो काडून तें दाखयतलो ताजे नंतर आमी कोपडें कशें काडपाक जाये बायलो कशें न्हेसतात त्यो त्यो दाखयतलो ताजे नंतर ये

खावपा वस्त म्हूणल्यार आमगेर जेवण कशें कशें आसा ते दाखयतलो आमगें नुस्त्यां जेवण म्हणल्यार आमगें फेव फेवरेट तो फोटो दाखोवंक शकतलो आनी आमगें बायलो फुगड्यों धालो हो खेळ खेळटा एक जिल्लो म्हूण उरता तेन्ना आनी त्या तेका फोटो हाडून दाखयतलो तेन्ना तेजो आमगें ये जाता किदें शिगमो जाता शिगम्या फोटो कशें खेळ खेळटा तो फोटो तेंका दाखोवन ते आमगें ये रिकोर्डिंग करून तें तेका कर म्हणून सांगतलो अश करून तो आमगें करून ते फोटो आसा पळय तेका धाडटलो करून